हाँ आप पेन्टर पेन्टर वाले बोल रहे हो न पेन्टर भैया हाँ तो मुझे न अभी हाल ही में मैंने मेरा मकान बनाई हूँ बीस बाईस पचास का तो मुझे उसमें कलर करवाना है क्या आप कलर कर दोगे कलर तो पूरे ही कमरे में ही करना है छः कमरे हैं एक किचन और एक लैट्रिन बाथरूम और एक हॉल है हाँ तो मेरे को ये जैसे कि आप जब भी आपको फ़्री मिले अभी दो चार दिन में या पाँच दिन में तो है न उसमें आपको जब भी टाइम मिले आप आ जाना

हाँ ठीक है मेरे को न पूरे कमरे में कलर करवाना है ऊपर साइड भी करवाना है ठीक है न हाँ तो आप अपना रेट बता दीजिए कि कितने क्या रुपये लेंगे आप कैसे तो फिर भी आप अपना रेट बता देते कि दो सौ रुपये पाँच सौ रुपये या जितने भी आप लो अच्छा ठीक है न और फिर आप कब आओगे हाँ तो एक दो दिन में आ जाना तो क्योंकि फिर जितना जल्दी काम होगा उतना अच्छा रहेगा न इस वजह से

हाँ तो वो मुझे यह पूछना था कि